हाँ कुछ ऐसे हमारे लोकगीत हैं जो हमारे स्थानीय भाषा में गाए जाते हैं ऐसे जोहरावा गीत इस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो अ पत्नी अपनी पति के वियोग में गाती है पीपली गीत जो इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है जब वर्षा नहीं होती है तो यह गीत गाया जाता है ऐसे सेंजा गीत है कोजा गीत जकड़िया गीत पपिहा गीत कागा गीत कांगासियो गीत ऐसे काफ़ी गीत हैं जो हमारे राजस्थान की स्थानीय भाषा में गाए जाते हैं